मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगिय में रांदिनि करण में जाम शौक़ु आहे मूंखे इंडोर गेम बि जाम वणंदियूं आहिनि आउटडोर गेम बि जाम वणंदियूं आहिनि इंडोर गेम में मां कैरम खेॾंदो आहियां टेबल पुल थी वियो टेबल टेनिस थी वियो ऐं चेस थी वियो आउटडोर गेम में मूंखे क्रिकेट जाम वणंदो आहे फुटबॉल बि खेॾंदो आहियां मां पोइ मूंखे हुन सभिनी खां वधीक वणंदी आहे मूंखे ऑनलाइन गेमिंग जाम वधीक वणंदी आहे थी वेई बी जी एम आइ थी वेई फ्री फायर थी वेई ई जाम वणंदी आहे ऐं हिन में हिकु ॻाल्हि सुठी छा लॻंदी आहे की असां चारि दोस्त सां गॾु खेॾी था सघनि जो मुंहिंजा सुठा दोस्त आहिनि मां उन्हनि सां गॾु कॾहिं बि ऑनलाइन अची करे गेम खेॾी था सघूं भली असां किथे बि हुजूं पर असां सभु मिली करे खेॾी था सघूं हुन में जाम असांजो हिकु फ़ाइदो इअं थींदो आहे असांजो हुन में एफर्ट लॻाईंदा आहियूं असांजो नॉलेज वधंदो हुन में इयं नॉलेज वधंदो क्योकि असांखे हर टाइम ते एक्टिव रहणो पवंदो आहे कि किथे माण्हू आहे एक्चुली बी जी एम आइ इहो जो फ्री फायर जो पोइ एफ पी पी गेम आहिनि मतिलबु फस्ट पर्सन गेम आहिनि हिन में असां हिकु असांखे कैरेक्टर मिलंदो आहे कैरेक्टर मिलंदो आहे हुन में असांखे पूरे मैप में घूमणो हूंदो आहे ॿियो जो असांजा माण्हू हूंदा आहिनि साम्हूं उहा असांजा दुश्मन हूंदा आहिनि असांखे उन्हनि खे मारिणो हूंदो आहे इअं मूंखे ऑनलाइन जाम वणी पोइ थी वेई आउटडोर मूंखे क्रिकेट वणंदो आहे क्रिकेट में बि इहा ई ॻाल्हि आहे की असां सभु मिली करे खेॾंदा ऐं ऐं असां सभु शेयर भरे करे टॉप ते वेंदा आहियूं हुते सभु दोस्त मस्तु खेॾंदो और अगरि कहिड़ी न्यूं टीम ईंदी आहे साम्हू त असां उन्हनि खां बेट कंदा आहियूं कि अगरि तव्हां खटियो त तव्हां पैसा ॾिजो अगरि असां खटिया त मतिलबु जो बि उहो खटंदो आहे उहा पैसा न भरंदो उहा टफ आहे पूरो ऑपोननि टीम खे भरिणो पवंदो आहे इहा ई फुटबॉल में असां कंदा आहियूं टॉप ईंदा आहियूं खेॾंदा फियूं और इंडोर गेम त इहा ई असांजे बिल्डिंग में अवेलेबल आहे इहे सभु फैसिलिटियूं खेॾण लाइ त असां इंडोर गेम वेई करे खेॾंदा आहियूं जीअं कैरम थी वेई त इअं असांखे न्यूं दोस्त बि मिलंदा आहिनि खेॾी खेॾी करे हुननि खां बि ॻाल्हाइण थींदो आहे असांजो उहो नंढा नंढा ॿार बि हुननो हुन खां गॾु वेई करे असांओ टाइम पास बि थींदो आहे उहो बि असांखे ॾिसी ख़ुशि थींदा आहियूं की असां गेम था खेॾऊं और उन्हनि खे इनवाइट था कयो कि तव्हां बि असां सां गॾु खेॾियो